ہندوستان کے ضلع ناسک نے کئی اہم ماحولیاتی اقدامات کا مشاہدہ کیا ہے مثلاً گرین ناسک کلین ناسک ایک مہم ہے جو کچرے کے انتظام اور جنگلات پر توجہ مرکوز کرتی ہے کچرے کو الگ کرنے سے متعلق آگاہی اور محدود وسائل جیسے چلینجوں کا مقابلہ کرتی ہے گوداوری سوچھتا ابھیان یہ دریا کی آلودگی سے نمٹنے کے لیے عارضی کمی اور کامیابی کو ظاہر کرتا ہے ان کوششوں نے مقامی ماحولیاتی نظام اور آبی وسائل پر مثبت اثر ڈالا ہے تاہم شہری کاری اور صنعتی ترقی کی وجہ سے چیلنجز برقرار ہیں اپنے علاقے میں میں مقامی صفاتی مہم میں حصہ لیتا ہوں اور ریسائکلنگ کو فروغ دیتا ہوں یہ اعمال اگرچہ چھوٹے ہیں لیکن اجتماعی طور پر آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے ماحول کو محفوظ رکھنے میں کئی با کافی معاون ہیں